हम लोग परिवारिक पिक्चर देखते हैं जैसे मम्मी पापा और हम लोग सारे भाई भाई बहन बैठकर देखते ही हैं और बहुत अच्छा लगता है जैसे परिवारिक पिक्चर में हम साथ साथ और और और जैसे भोजपुरी में गाना सुनते हैं बहुत प्यारा लगता है उसको भी हिन्दी गानों में वो जो उनका काज्वल गाई वो भी अच्छा लगता है और देखें कि अमिताभ बच्चन उसके पापा बन हैं और शाहरुख खान को उससे काज्वल से शादी करने के लिए मजबूर लेकिन लेकिन वो नहीं किया वो अपने प्यार से शादी करने के बाद वो गया बस गया शहर में और उसके छोटे भाई बीबी आए पढ़ने के लिए शहर गया फिर आया फिर उस उन दोनों को लेने के लिए अपने भाई बहन को लेने के लिए वह लंदन में गया और देखा उन सब के साथ से खेला खाया और वहाँ से भी वहाँ पे अपने मम्मी पापा ने बोल उनको बुलाया दिखाया की देखो भाई बहन उसके उसके छोटे से बच्चे को भी गाना गाना सिखाया और और बहुत अच्छा लगता है कि कि तब मस्त अच्छा लगता है कि जैसे परिवारिक पिक्चर में भेदने के लिए बहुत बहुत सी बहुत सी बहुत सी